रोटी ठाहिणु वक़्तु मां ॾाढी सुविधा सां कमु कंदी आहियां सावधानियूं ॾाढी कंदी आहियां भई जीअं रंधिणे में वञणु वक़्तु मां पंहिंजा सूती कपिड़ा भई रेशमी बिल्कुल न पाईंदी आहियां रोटी खाइण लाइ बि मां सूती कपिड़नि जो ई उपयोग में कमु आणींदी आहियां भई रेशमी कपिड़नि सां आग जल्दी पकिड़ींदी आहे ॿियो भई वरी मां सिलैंडर जीअं हाणे आहे रोटी ठाहे वती आहे त बि गैस पकाए त टाइम सां उन जो नओं भुज ऐं चाॿियूं बंदि करे रखंदी आहियां भई उन जे आसपासि कोई भई चाकू वाकू शुरी न हुजे की सुभाणे आग हुओ न थिए भई कटिजी न वञे पाइ पाइप ॿी ॻाल्हि बकाए त साफ़ सफ़ाई करे रखंदी आहियां की भई किथे एॾे ओॾे कीड़ा मकोड़ा भई अची उन जे रोटीअ में न पवनि ऐं ॿी ॻाल्हि इन जे अलावा भई जीअं चाकू शा शुरी या कैची या भई उहा बकाईंदा हमेशा धोई करे रखंदी आहियां की उन में जंग न लॻे की खाइणु पीअण में नुक़सान न भई उहा असांखे इंफैंक्शन न फैलिजे इन जे अलावा सामान भई जेतिरो थी सघे मां स्टील जा उहा सामान यूस कंदी आहियां प्लास्टिक बिल्कुल न खणंदी आहियां छोकी प्लास्टिक असांजी सिहत लाइ बि ॾाढी ख़राब थी वेंदी आहे त जेतिरो थी सघे असां स्टील जो यूस कंदा आहियूं सामान जो न ॿारनि खे उन खां ॾाढो परिते रखंदा आहियूं भई गैस जे अॻिते भई ॿारनि खे न अचणु ॾिए ऐं ॿी ॻाल्हि अॼु एॾे घर में ॿियो सिलैंडर आहे त मां हिकु सिलैंडर खे ॿाहिरि परिते रखे रखंदी आहियां हवा में की अचानक कोई भई गैस वैस किथा लीक थी थिए या कुझु थो थिए त वॾो हास्तो वास्तो न थी वञे ईअं ई अॼुकल्ह ॾाढा हास्ता था थियनि केमहिल गैस जा केमहिल कुझु त इन करे जेतिरी थी सघे मां पंहिंजी सॼी सावधानीअ सां पंहिंजो आराम सां भई रोटीअ कंदी आहियां की सुभाणे कोई नुक़सान न थिए